मारुती सुजुकी होंडा सिटी स्कूटर एप्रिला एक्टिवा ड्यूग डियो ट्रक तशेंच वॅसपा फसिनो जुपिटर क्रेटा बी एम डब्ल्यू मर्सडीस एम्बुलंस सायकल ट्रेन हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल वॅन जीप ब्रेझा पान बुड्डी फेरीबोट ट्रॅक्टर ओमनी स्विफ्ट इनोवा अर्टिगा एम जी एक्टर फरारी आय टॅन बलेनो चेतक